म्हापसा पेडणें फोंडा पणजी मडगांव बिचोली सावंतवाडी वेर्णा नावेली वास्को चिकली सांकवाळ कुठ्ठाळी दाबोली शिरगांव सांकळी केपें दुर्बाट कासरवाडा खांडेपार फातोड्डा परवरी गिरी नेवऱ्या राय कुडचडे सावड्डें पारशा बोगदा बोगमाळा नुयें नावेली कुंकळी फातोर्पा फोंडा बांबोळी सांत इनेज पिलार आगशी बानस्तारी कलंगूट बागा अनजुना कोलवा मिरामार जांबावली पिळगांव शिरदोना कारेबांद माशेल दुर्बाट आमोणा वेळसा कांसावली बोस्तोडा अस्नो अस्नोडें बोगदा सडा बिर्ला बायणां मागीर मार्दोळा बांबोळे कुडचडी जांबावली अंबाजी